हैलो होर भी भइया केह् हाल चाल ऐ ठीक भइया कल्ल थुआढ़ी हट्टिया समान लैता हा नी ते ओह्दे चा दौ त्रै समान लैते हे चिप्स दे दो पैकेट लैते ओह् एक्स्पायर होई गेदे ए ठीक निं हैन कन्नै खराब निकले न ओह् आटा लैता हा भी ओह्दी डेट होई दी इक्क गल्ल करो हून जगतें हत्थ भेजी दे्ई ओड़नी समान ते ते होर समान दूआ निं होगा ते पैसे देई ओड़ेओ उंदे हत्थ बापस ते बने हे छे सौ पंजी रपे बने हे होर छे सौ पंजी रपे दित्ते हे नी में आं सारा बापस करना सारा समान निं करना ऐ अद्धा बापस करना यरो ओह्दे चा इक्क आटा बापस करना ओह्दे त्रै सौ किश रपेआ होऐ ते स्लिप दिक्खी लैयो कन्नै चिपस दे पैकेट हे दो ओह् करने बापस आं जागत भेजने भी तुस दिक्खी लैयो किन्ने किन्ने दिन दे जेह्के बंदे ते दिक्खेओ समान होगा ते होर देई ओड़ेओ नेईं तां बापस करी ओड़ेओ बापस करी ओड़ेओ बापस ठीक ऐ चलो ठीक ऐ तां भेजनी आं जगतै ई ओके ठीक ऐ ओके